इंटरनेट में बैंकिंग और लेन देन के जो तरीके हैं ओ बहुत आसान की है जैसे अगर मतलब मतलब पहले दो साल और दस साल अगर हम पीछे चले जाएँ तो अगर हमें किसी के पास पैसे जो भिजवाना था पड़ता तो हमें क्या करना पड़ता तो हमें बेआँक को जाना पड़ता बेआँक में वो पैसे जो डिपोजिट उनके खाते में करना पड़ता और ओ जो अपने खाते में फिर से उनको भी बेआँक मतलब ए टी एम जाना पड़ता है ए टी एम से फिर से पैसे को लाना पड़ता लेकिन अब तो ऐसे नहीं होता मतलब आप आज घर बैठ के कहाँ पर भी हो आप दि किसी के पास पैसे भेज भेज सकते हो और ओ भी क्यों अगर कोई दुकान पर है जहाँ पर भी ओ किसी कुछ कुछ पदार्थ खरीद के लेते हैं तो वहाँ पर आप फोन का भी यूज़ करके बाय इंटरनेट का यूज़ करके आप वहाँ पर दे सकते हो अभी अभी तो हम ज़्यादातर बेआँक नहीं जाते लेकिन अगर कोई ज़रूरत है मतलब अबर कोई त्रुटि हो गई हे मतलब हमारे खाते में अगर हमें कोई त्रुटि हो गई हे तब हम हमको बेआँक जाना पड़ता है लेकिन अभी मतलब जितना दस पंद्रह साल पीछे अगर हम चलेंगे तो इतना ज़्यादा हम जाते थे मतलब महीने में बहुत बार जाते थे लेकिन अब जैसे इंटरनेट आ गया है तो इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो मुझे लगता है इंटरनेट की वजह से लोगों का जो दैन्य दैनिक जीवन है ओ थोड़ा सहज हो गए है